جی جی لائبریری سے بات ہو رہی ہے اں دہلی دہلی پبلک لائبریری سے جی میم مجھے ایک بک چاہئے تھی اکنامکس پر آپ مل جائے گی وہاں پر جی ٹونٹی فرسٹ سنچری کی ہاں رائٹر کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے جی میم مجھے فرسٹ ٹائم پڑھنا ہے میں ابھی ایڈمیشن ہی لیا ہوں تو اس وجہ سے مجھے پتا نہیں ہے اس کے بارے میں اوکے میم جی میں میم یہ پوچھنا تھا کہ بک جو ملے گی اس کا پروسیس کیا رہے گا نہیں نہیں میرے پاس تو کارڈ نہیں ہے لائبریری کارڈ تو بنوانا پڑے گا اوکے میم اور اور میم یہ کتنے دن تک کے لئے یہ ایشو ہوتا ہے بک جی بک اگر کوئی

تھینک یو میم میں کل تھینک یو میم